हाँ मुझे जो भोजपुरी तरीके से लिट्टी चोखा बनाते हैं वो लोग जो नुस्खा इस्तेमाल करते हैं मुझे उनका नुस्खा भी सीखना है और उसको इस्तेमाल भी करना है लेकिन मैंने उसे अभी तक आज़माया नहीं है क्योंकि मुझे यह डर है कि कहीं मेरा बनाया हुआ लिट्टी चोखा ख़राब न हो जाए बनाती तो मैं भी हूँ लेकिन जिस तरीके से वो लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं और जो नुस्का इस्तेमाल करते हैं मुझे उसी तरीके से उन्हीं के उसमें इस्तेमाल करना है और ये काफ़ी बी बनाने में कठिन भी होता है क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बनाते हैं मैंने उसका वीडियो देखा है तो वो काफ़ी बारीकी से काफी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं मुझे भी बस वही नुस्खे इस्तेमाल करने हैं लेकिन मैंने अभी तक आजमाया नहीं है और मैं सीखना भी चाहती हूँ कि लिट्टी चोखा वो लोग कैसे बनाते हैं